यूटूब से हम सिलाई के बारे में समझ लेते हैं कि ब्लौज कैसे होता है और साया भी सीख लेते हैं यूटूब से और फेसबुक से हम फोटो बना लगा लेते हैं और गूगल से हम इम समझ लेते हैं हिन्दी इंग्लिस पढ़ाई करते हैं और मस्त विडियो से हम फोटो बिडियो अच्छा बना लेते हैं और यूटूब से हम ब्लौज कटिन सब सीख लेते हैं और और ऐसे मस्त विडियो से भी बहुत सारा उन्हीं से वी बिडियो बना अथि फोटो और अथि कर लेते हैं लेवलिंग कर लेते हैं इश्टाग्राम पर बिडियो देख लेते हैं बिडियो बना लेते हैं और एश्टाग्राम पर भी वीडियो बना लेते हैं गूगल से भी कुछ सीख लेते हैं बिडियो भी बना लेते हैं इश्टाग्ड़ाम पे और ऐसे साया ब्लौज कुर्ती भी सीख लेते हैं यूटूब से और सूट पायजामा और क्या कहते हैं कुर्ती सॉर्ट पेन्ट यूटूब से देखकर के बनाते हैं सहायता कर ले लेते हैं यूटूब का यूटूब से हम बहुत सारे चीज़ का सहायता लेते हैं फेसबुक पर फेसबुक से हम फोटो लगा लेते हैं और यूटूब पर हम बहुत कुछ हम देख कर के सहायता से हम बहुत कुछ हम बनाने सीख जाते हैं सिलाई मसीन के बारे में बहुत सहायता साया ब्लौज साड़ी यूटूब पर सब हम देख सकते हैं यूटूब से बहुत सहारा मिल जाते हैं हमको